بہت سارے چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جن سے میں واقف ہوں اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ان کاروبار کے بارے میں مجھے جو مخصوص کاروبار کے بارے میں دلچسپ حقائق ہیں انہیں میں اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں کہ عام طور پر لوگ پھل وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سڑکوں پر یا ٹھیلوں پر جا کر ٹھیلوں پر بہت سارے لوگ کپڑے وغیرہ بیچتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں جیکٹس بیچا کرتے ہیں جو کہ عام اور غریب لوگوں کے لیے بہت مناسب اور آسان ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر چھوٹے کاروباری ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں میں یا دکانوں لے دکان وغیرہ لے کر کے اس میں اپنی گھروں کے سامان بیچا کرتے ہیں اور گھروں کی ضروریات پورا کرتے ہیں اور بھی بہت سارے چھوٹے کاروبار ہیں جن کو عام طور پر غریب یا لا تھوڑے کم پیسے والے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی معاشی حالت بہتر کرتے ہیں اور اپنا اور اپنے بال بچوں کے پرورش اور کفالت کیا کرتے ہیں